दिक्खो जी जियां पैह्ला कम्म करदे इ'यै नेहा अज्जकल बी करा दे ते पैह्ला दांद खुम्बै जुगड़दे पैह्लें जियां मतलब कर बांह्दे इक बारी बांह्दे फ्ही दुइया बाह्रां गुड्डदे खाले कड्ढी ओड़दे इक इक बारी बाही ओड़दे फ्ही दुइयै बारी फ्ही बांह्दे दबारा ते तां कि तां बांह्दे कि एह्दे आस्तै घा जेह्का होंदा ओह् सुक्की जा दबारा घा नेईं जम्मै ते त्री बारी फ्ही जिसलै मक्कां रांह्दे जियां साढ़ै मक्कां रांह्दे जां किश बी एह् ऐ कनक राह्नी होऐ तां बी फ्ही बीऽ सुट्टना फ्ही दबारा राह्नियां ते पैह्ला त्रै बारी बांह्दे जिसलै पैह्ला रांह्दे दांद जुगड़दे जियां पैह्ला जमाने जुगड़दे होङ अज्जकल बी बिच्च बिच्च जुगड़दे बड़े सारे बंदे न ते इ'नें ओह् फ्ही बाद बिच्च जियां ओह् हून अज्जकल मशीनां आई दियां न मशीनें कन्नै बड़े सारे बंदे बांह्दे न पर इन्ने नी बाह्ंदे न कोई अद्धे बंदे दांद दांद गै बांह्ंदे न पराने जमाने बांगू गै चलै दे न ते इयां गै ते जियां साढ़ै मक्कां रांह्दे न मक्कां राह्नी केईं बारी मशीनां रांह्दे अज्जकल क्योंकि निग्गर बड़े हुन्दे खुम्बे दांद इन्ने छिक्की नी सकदे हैन ते तां लोकें मशीनां लैती दियां कन्नै ओह्दे कन्नै जल्दी होई जंदी थोह्ड़ी मशीनां कन्नै एह्दे आस्तै लोकें मशीनां खरीदी दियां न ते जियां हून मक्कां रांह्दे फ्ही मक्कां इक बारी गुड्डदे इक बारी गुड्डदे श फ्ही दुइयै बारी गुड्डदे फ्ही हैल सुट्टदे जेह्का हट्टिया हैल थ्होंदा चिट्टा हैल काला हैल जेहा बी जेह्का सुट्टदे ओह् सुट्टदे ते हैल जियां पैह्लैं सुट्टदे हे पराना डंगरे दा हैल होंदा जियां डंगरै दा गोहा ओह् सुट्टदे खुम्बै अज्जकल बी उ'यै नेहा न सुट्टै करदे ते इ'यै नेहा सुट्टदे ओह् कनक होऐ ते कनकै च बी इ'यै नेहा सुट्टदे सरेआं राह्नी होऐ तां बी हैल सुट्टदे उ'यै ओह् गोहा गै सुट्टदे इयां पराना जोड़ी जोड़ी रक्खे दा होंदा खेद बनाए दे होंदे ओह्दे च पाइयै रक्खै दा होंदा उ'यै सुट्टदे सारे पराने जमाने गै हैन चलै दे अज्जकल उ'यां नेहा सुट्टा दे ते इ'यां मक्कां राह्नियां फ्ही गुड्डनियां फ्ही हैल सुट्टदे हैल सुट्टदे जेल्लै फ्ही उस्सै बाद मक्कें गी बढदे थल्लुं जियां पराने जमाने बढदे उ'यां न बड्ढै दे अज्जकल बी